आं मोजां मोननाय मोजांसिन मोननाय रायजोआनो जाहैबाय सिक्किम मानो होनब्ला आं सिक्किमाव थांनो लुबैयो मानोना बे बेनि इनभारमेन्ट एबा आबहावाया जोबोद मोजां थानदा गुसु आं बे आबहावाजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनो एबा थानदा एबा गुसुआव थानो मोजां मोनो आरो बेहाय मोजां मोजां एबा बिउफोर दङ मोजां नायथाव नायबा बेरायथावना जायगाफोर दङ आरो बे जायगाया बरफजों खोबफब जानाय मोनसे समायना रायजो बिनिखायनो बे जायगा बे रायजोआव थाहैनो लुबैयो आरो बे रायजोया एसे साखोन सिखोन एसे बिनिखायनो आं बेहाय थाहैनो लुबैयो आरो आंहा सिमां दंमोन दि सिक्किम इउनिभार्सिटीयाव फरायनाय मोनसे सिमां दंमोन बिनिखायनो आं बे रायजोयाव थाहैनानै आरो लोगोसे थाहैनायजों लोगोसे आं बे इउनिभार्सिटीयाव फरायनो खाबु मोनगोन होननानै आं बिखौनो मोजांसिन मोनो बे रायजोखौनो आरो